अज्जकल ते सारे गै कम्मकाज जेह्के साढ़े बिजली उप्पर गै चला दे न जियां के बिजली साढ़े आस्तै बड़ी जरूरी होई गेदी ऐ बिजली नेईं होऐ तां असेंई इन्नी परेशानी औंदी ऐ हां कि साढ़ै गर्मी आस्तै पक्खे चाहिदे पक्खे चलाने अस बिजली कन्नै टी वी चलते बिजली कन्नै फोन ते इन्ने जरूरी न कि हर बैल्ले तां कि असें उसी चार्ज करना पौंदा फोन बिजली कन्नै प्रैसां बिजली कन्नै चलदियां न फ्रिज आई गेदे फ्रिज बिजली कन्नै कूलर बिजली कन्नै बड़े हारे जेह्के साढ़े कम्म गै पूरे बिजली कन्नै न जियां आटे चक्कियां आई दियां न बिजली ऐ अस आटा बी नी जेह्की साढ़ी कनक होंदी उसी बी नी अस पिआई सकने न ते ओह् असेंगी पूरे अस डिपैंड होई गेदे अस कि बिजली उप्पर गै बिजली साढ़ै इक साढ़े इक बड़ा बड्डा स्हारा बनी दा बिजली नेईं होऐ तां असें बड़ियां गै परेशानियां औंदियां न ठंडु दे दिनें अज्जकल लोक हीटर लांदे न रूम हीटर लांदे न ए सी लांदे न बड्डे बड्डे जेह्के सारे कम्म बिजली कन्नै बच्चे कोई बी पढ़दे जियां कि राती पढ़ने बौंह्दा हा पैह्ले् पैह्ले् बिजलियां नेईं होंदियां हियां तां लोकें गी बड़ियां परेशानियां आंदियां हियां कि गी न्हेरा गै रौंह्दा हा पेदा घर कोई टी वी नेईं चलदा हा कोई पक्खा नेईं चलदा हा कोई कूलर नेईं फ्रिज नेईं कि पूरे देसी तरीके कन्नै कम्म करने पौंदे हे ते हून असें इक मैंट्ट बी ते चलो दिनें फ्ही बी अस बिजली कशा बिना रेही सकने पर जेह्के सारे कम्म बिजली कशा बिजली कन्नै गै होंदे बिजली चली जा तां सारे कम्म साढ़े रेही जंदे असें बड़े हारे अस बिजली इक साढ़ा ऐसा स्हारा बनी दी ऐ कि जेह्के साढ़े जिंदगी दा इक बड़ा बड्डा स्हारा जियां बिजली नेईं होंदी तां लोकें केह् कीता इनवर्टर बी लाउड़े न पर फ्ही बी असेंई कोई बिजली दी इन्नी परेशानी नेईं होंदी ज्यादा हा ज्यादा कोई इक घैंटा बिजली चली जंदी दो घैंटे कदें नी जंदा केईं बारी कुतै फाल्ट होई जाह्ग तां दो घैंटे बिजली चली जाह्ग तां अस इयां परेशान होई जन्ने कि जियां साढ़ा पता नी केह् किश गोआची दा होंदा

बिजली गै साढ़ा इक इन्नी इन्ना स्हारा कि बिजली होऐ तां अज्जकल लोकें इंडकंशन रक्खे दे जियां रुट्टी बनांदे बिजली बिजली कन्नै गै ते गैस दा इस्तेमाल घट्ट करदे हीटर लांदे हीटरै कन्नै रुट्टिय़ां बनांदे होर असें लाइट दी पैह्लें पैह्लें इन्नी परेशानी औंदी ही कि साढ़ै अंदरैं फ्ही बिलकुल न्हेरा रौंह्दा हा हून बिजली जंदी तां इनवर्टर चली पौंदे इनवर्टर चलदे इनवर्टर दी बी असें रक्खे दे होंदे सोलर बी असें रक्खे दे हे पर सोलर धुप्पै कन्नै केईं बारी जियां बरखा शरखा होई जा तां फ्ही सोलर बी नी कम्म करदे हे धुप्प घट्ट होंदी जियां स्यालें दे दिनें तां सोलर बड़े घट्ट चलदे हे पर जेह्के इनवर्टर आए एह् बड़े अच्छे न इनें ई बिजली कन्नै चार्ज करीउने अस ते फ्ही एह् केईं बारी बिजली इक इक साढ़ै ध्याड़ी बी जंदी तां इनवर्टर जेह्का पूरा साढ़ा कम्म करदा ते ओह् साढ़ा स्हारा बनी दा सारें लोकें ते इनवर्टर नेईं रक्खने होंदे पर फ्ही बी जिंदे बड्डे बड्डे कम्मकाज ओह् चलो घर बी केही गै होग बची दी जेह्के इनवर्टर नेईं रक्खे दे न मैक्सीमम लोकें ज्यादातर लोकें अज्जकल इनवर्टर रक्खे दे न कि कि जेल्लै बिजली जंदी तां कोई परेशानी नेईं आवै इनवर्टर होऐ तां कोई बी परेशानी नेईं औंदी कि इनवर्टर पूरा कम्म करी उंदा साढ़े पक्खे बी चलाई उड़दा असेंई लाइट बी देई उड़दा ओह्दे कन्नै साढ़ी जेह्की जिंदगी सखाली निकली जंदी ते साढ़ा टाइमपास बी होंदा रौंह्दा बिजली साढ़ा इक जिंदगी दी स्हारा बनी दी ऐ ते असें पूरे बिजली उप्पर गै डिपैंड होई दे न आ'ऊं इयै आखनी चाहन्नीं कि बिजली गी अस जिन्नी जिन्नी लोक बड़ी लोक बड़ी ते इस्तमाल करदे न इसी असें बचाइयै रक्खना चाहिदा अपनी घट्ट जरूरत होऐ तां गै असें जियां पूरा पूरा केइयें लोकें दे घर लाइ बल्ब जगे दे रौंह्दे लाइटां पक्खे ओह् असें टाइमै टाइमै दे चलाने जेल्लै उंदी जरूरत होऐ तां उस्सै टाइमै चलाना चाहिदा इयां असें बिजली दी कोई वेस्ट नेईं करनी कि कि असें औने आह्ले टाइमै च बिजली दी तंगी लगी सकदी ते असें उ'न्नी गै इस्तमाल करना इसी कि जिन्ना अहें एह्दा कम्म होऐ असें ज्यादा इसी वेस्ट नेईं करना ते अपना कोला इ'यै कोशिश करनी कि असें घट्ट घट्ट इस्तमाल करनी तां कि इसी अस बचाई सकचै